اتر پردیش کا قدرتی منظر ریاست بھر میں بہت زیادہ مختلف ہے کچھ مخصوص علاقے ایسے ہیں جو اپنی قدرتی کو خوبصورتی کے لیے بہت مشہور ہیں اور وہ اپنی خوبصورتی کی وجہ سے اتر پردیش میں بہت زیادہ مانے جاتے ہیں جیسے کہ چندر چندر پربھا واہ لنٹ لائیف ہے جو کہ ہمارے یہاں بہت مشہور مانا جاتا ہے یہاں پر بہت سارے لوگ گھومنے کے لیے آتے ہیں اسی طرح ہاں وہ ہر ہلز ہیں یہاں پر بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں ہیں اور لطف انداہ اندوز ہوتے ہیں اس اس میں ہم لوگوں کو بہت زیادہ بہت زیادہ مزہ آتا ہے اور میسور ایک علاقے ہیں جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور ہے اور یہاں کے آب و ہوا بھی بہت اچھی ہے